दिक्खो जी अगर साढ़ै मेरी अपनी अगर डांस दी गल्ल कीती जा कि मेरा यादगार डांस जेह्ड़ा केह्ड़ा ऐ इ'यां तां डांस अ'ऊं बड़ा करदा साढ़े ग्रां च कोई फंक्शन होंदे निक्के निक्के कोई तां उत्थै बी डांस करदा अ'ऊं पंदरा अगस्त होई छब्बी जनवरी होई जगेरन होई गेआ तां यात्रां होई गेइयां उत्थै बी अ'ऊं डांस करदा मतलब गाने गूने गांदा नाम बी थ्होंदा भी ते मेरा जेह्ड़ा यादगार डांस ऐ ते एह्दा सभनें च इक्कै डांस ऐ मेरा जेह्ड़ा पंदरा अगस्त गी कीता हा में दो ज्हार पंदरा च कीता हा दो ज्हार पंदरा च ओह् इ'यां एह्दी यादगार ऐ इ'यां सब यादगार गै न मेरे डांस बा उ'नें सभनें च इ'यै जेह्ड़ा दो ज्हार पंदरा च डांस होएआ हा ओह् जेह्ड़ा मेरा डांस जेह्ड़ा यादगर हा

बैसे हून गल्ल कीती जा ते हून कोई डांस करने दी कोई शौक गै निं रेह्दा जेह्का पैह्लें होंदा हा जिम्मेवारियां पेई गेदियां सिर नौकरियां नेईं जम्मू च साढ़े च जेकेऐस्सऐस्सबी नौकरियां निं कढदे ते कोई हून कोई गाने गाने ई शौक निं कोई घूमने शौक निं रेह्दा किश साढ़े इयां ग्रां दी गल्ल कीती जा डांस जेह्ड़े आम खास साढ़े गित्तड़ू गाने होंदे हे जेह्ड़े ओह्दे उप्पर जैदा डांस करदे ढोलकी चिमटा लाइयै गित्तड़ू हून साढ़े ग्रां च घट्ट लभदे जैदातर ढोलकी चे चिमटा ते तमूरी ते ढोल लम्मियां भाखां गित्तड़ू लांदे लोक जिसलै ढोलकी चिमटा ओह्दे साढ़े ग्रां जैदा ते एह्दे उप्पर गै डांस करदे उ'ऐ डीजे डूजे लांदे इ'यां मीर मीर लोक लांदे जेह्ड़े रेह् न गरीब लोक उत्थै ते डीजे डूजे असें उऐ ढोलकी चिमटा ते मोरी ढोल ओह्दे उप्पर गै जैदा डांस डूंस करदे में मल मतलब जेह्का मेरा डांस जेह्ड़ा परफार्मैंस जेह्ड़ियां यादगार तां इं'दे सभनें च उ'ऐ दो ज्हार पंदरां जेह्का कीता हा ओह् याद ऐ